ہیلو ارے آپ ٹیكسی كا ڈرائیور ہو نا اچّھا بھائی آپ بھیّا آپ ہو كہاں پر میں نے ایک گھنٹہ ہو گیا ٹیكسی بک كرے ہوئے ارے تو میں لیٹ ہو رہا ہوں مجھے كینسل كرانی پڑے گی ٹیكسی ہاں كینسل كر دیجیے اب آپ تو ارے كیوں مطلب آپ ٹائم تو دیكھیے اتنا دیر ہو گئی ہے مجھے بک كرے ہوئے ٹیكسی بک كری ہے اور مجھے جانا ہے یہاں سے ابھی بہت دور جانا ہے یہاں سے ٹائم لگ جائے گا وہاں پہ بھی تو وہ میں یہیں سے جا رہا ہوں پھر میٹرو نكل میٹرو سے جانا پڑے گا مجھے جلدی سے آپ ابھی تک آئے نہیں ایک گھنٹے میں ارجنٹلی نكلنا پڑ رہا ہے اب یہاں سے میں نے آپ كو اتنی پہلے بک كرا تھا آپ ابھی تک آئے نہیں ہیں ارے تو اس میں آپ كی تو غلطی ہے اور كس كی غلطی ہے سر آپ ہی اتنا لیٹ كر دیا آپ نے آنے میں یہاں پہ پلیز جلدی سے اب كینسل كر دیجیے میری كیب میں اب میٹرو سے چل جاؤں گا تھینک یو